मा बुस्थुमोन डाइनिं टेबोल मा दंफांनि नांगौ बा

सिगुन दोङो गाम्बारि दोङो थिथासाप दोङो पाइन दोङो सिगुनदो फाइनदो बारा डाइनिं टेबोल बेसां गोदोर नांगो बा

सयजोन बे रावन्डआ अ सयजोन जाजानाय रावन्डब्ला फिफटिन थावजेन्ड

सिगुना पाइना आरो पाइना दुइ हाजारसो बारा गोग्लैबावगोन सत्र सत्र हाजार

गाम्बारिफोरना एसे खम जायो दुइ तिन हाजारा खम जागोन दाननायाथ' राउन्ड नांगौब्ला आथिं अ आथिंफोरा डिजाइन गोनांबो दोङो प्लेनबो दोङो डिजाइन गोनाङा बिबारनिबो दोङो आरो थोंब्रै आथें गैयालासिनो बै एसे राउन्ड टेबोल टाइप नि बिदि आथिंआबो खेबसेयैनो माने राउन्ड जायो सिसटेमा बिदिबो दङ औ आथेङा गाम्बारि

बेथ' बिस थांगोन अ अ दिनि अरडार होयोब्ला सानबा सप्तासेनि गेजेराव मोनगोन दे

होनब्लासो फिनिसिंखौ मोजां होनांगो जायोना दामि बुस्थु

बि माबानि बिसनि सिङाव हाद्राया माथो आं खमसो बुंबावदो बायद'खो ओहो है दे फास्स'खो होथार

दे दे दे ए एसे एडभान्स हरना दोनब्ला हामगोमोन

जागोन दे दे होमब्लालाय